ہلو مصعب آ ہمارے شہر میں خوش آمدید مجھے اُمید ہے کہ آپ کا سفر خوشگوار رہا آ یہ سُن کر بہت اچھا لگا تو مصعب ہمارے شہر کو دیکھنے کے لیے آپ کو کیا منصوبہ ہے ہاں یہ بہترین انتخاب ہیں ہمارے شہر کی تاریخ بھرپور ہے اور بازار متحرک اور میوزیم کے بارے میں یہ عام طور پر صُبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کُھلا رہتا ہے جہاں تک بازاروں کا تعلق ہے وہ صُبح اور شام کو ہلچل مچا رہے ہیں اور جب کھانے کی بات آتی ہے تو آپ ایک دعوت کے لیے حاضر ہوتے ہیں کچھ مشہور مقامی کھانے پینے کی جگہیں ہیں ہاں بالکل مصعب ہمارا شہر پیدل سفر کی پیشکش کرتا ہے جو جدید اور روایتی فنِ تعمیر کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے میں اِس کے لیے صُبح کا مشورہ دوں گا کیونکہ موسم اُس وقت خوشگوار رہتا ہے اور قدرتی مقامات کے لیے شہر کے بالکل باہر ایک خوبصورت پارک ہے جو ایک دِن کے سفر کے لیے موزوں ہے ہم اِن علاقے کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے آپ کے سفر کے پروگرام کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آ ہمارے پاس صرف اچھی طرح سے منسلک عوامی نقل و حمل کا نِظام ہے بشمول بسیں اور ٹرینیں ٹیکسیاں اور رائڈ کیب بھی آسانی سے دستیاب ہیں آپ کی ترجیحات پر منحصر ہے ہم آپ کے سفر کے ہر مرحلہ کے لیے نقل و حمل کی سب سے زیادہ آسان طریقے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ہاں آپ کا بہت خیر مقدم ہے مصعب بلا جھجھک پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس مزید سوالات ہیں یا اگر آپ اپنے منصوبوں میں مزید ایڈجسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے قیام کا لُطف اُٹھائیں اور اپنے دورے کے زیادہ سے زیادہ لُطف اُٹھائیں